हॅलो एक चित्रकार म्ह हांवें खुबशें कितें शिकलां चित्र हें खूब कितें सांगता जाचे करून खुबशें इन्फॉमेशन ऑर एज खुबशी माहिती मेळटा चित्र हें हें फकत तुमकां एक खंयची एक माहिती दिता एक पोस्टर जो आसा ताचेर तुमकां खुबशें इन्फॉमेशन दिल्ले वता

असो चित्रकार म्हण हांव तातूंत चित्र जेन्ना काडटाना तातूंत सिस्तीन जें कशें कितें जाय कशें आसपाक जाय अशें सगळें चिंतून काल्पनीक ताचे फ्युचराक कसो प्रभाव पडटलो आतां ताचो कसो प्रभाव आसा फुडें कशें जावपाक जाय जातलें हाचें हें काल्पनीक जितलें धरून तें चित्र काडटा जाचे प्रभाव खूब पडटा लोकां खंयचीय जर परिणाम सांगचो आसलो जाल्यार चित्रावतल्यान सांगपाक येता जाचे आतां जी गजाल आसा फुडें कशे आसतली ताचो चेंज कसो जातलो हें सांगलें वता चडशे पर्यावरणाचे पर्यावरणाची खुबश्यो गजाली आसा जे आमी आतां यूज करता ताचो परिणाम फुडल्या कडेन आमकां कसो जातलो तें आमी कशें सांबाळपाक जाय कशें सांबाळ्ळें आमकां उपाय मेळ्ळें फुडें कडेन उजगार जातलो अशें हें सांगपाक मेळटा हें चित्र सगळ्या कडेन तुमकां वेग वेगळ्या माध्यमांतल्यान सगळेक दाखोवपाक मेळटा जें करून तोंडांत सांगनास्ताना तें चित्रांतल्यान दाखोवन दिवपाक मेळटा